अ'ऊं थुआढ़ी हट्टी आई ही में साढ़ै उद्धर अस साढ़ा ग्रांऽ ऐ ठीक ऐ ग्रांऽ बिच्च कि कुतै कपड़े कुपड़े ते लभदे हे नेईं हैन फ्ही ओह्दे बास्तै असें जाना पौंदा बड्डे शैह्र शैह्र जन्ने अस ते उत्थें जाइयै शैल माल थ्होई जंदा कपड़े शपड़े दा दकानां दुकनै जन्ने बन्दे गी पैह्ले गल्ल ते पसंद गै नी औंदी ऐ कि केह् लैता जा केह् नेईं लैता जा अऊं दकानै पर गेई उत्थें में सारे कपड़े कुपड़े खोह्लियै दिक्खे कड़ाए उं'दे कोला कपड़े दस्स उनेंगी पुच्छेआ केह्ड़े केह्ड़े कपड़े आए दे नेहा नेहा फैशन केह् ऐ आए दा नमें दौर दे कपड़े दस्सो उनें सारे कड्डे कोई पसंद नी आएआ असेंगी कपड़ा फ्ही उ'नें कड्डेआ पूरी दकान खलाई पूरे कपड़े दिक्खे फरोले फरुलें फट्टे फट्टे दी पैन्टा दस्सियां फट्टे फुट्टियां शर्टा दस्सियां लैंह्गे चोली दस्से फ्राकां दस्सियां किश पसंद नी आया काफी उ'नें कड्डे कड्डे कड्डे कड्डे असें आई इक कुर्ती पसंद उ'नें कड्डी अहें मैड अहें मैडम जी लैओ एह् कुर्ती दिक्खो मिगी ओह् बड़ी पसंद आई इन्नी सोह्नी कुर्ती सिम्पल ते शैल ऐ थ्होड़ी मैंह्गी ही बट ठीक ही शैल मैंह्गी जेह्ड़ियां शैल चीज़ा होंदियां ओह् मैंह्गियां ते होंदियां गै न ठीक ऐ नी फ्ही में ओह् कुर्ती इन्नी शैल आई नुआढ़ा कलर इकदम जबरदस्त हा पीले कलर दी कुर्ती ही ठीक ऐ पीला कलर इन्ना सौह्ना शैल कड़ाई होई दी जेह्ड़ा नुआढ़ा स्टिचिंग ही ओह् बी शैल ही सींतरा सुंतरा शैल बनाई दियां शाट शाट गोड्डे कोलां थ्होड़ी उप्पर ही कुर्ती मतलब फस्ट क्लास कुर्ती ही बाहियां नुआढ़ियां पूरियां पूरियां ठीक ऐ बैक पिच्छै बी शैल पैच लग्गे दा पिच्छै बैक उप्पर ओह् बी सौह्ना अग्गें जेह्ड़े अग्गें दी जेह्ड़ी ओह् बी बड़ी सौह्नी मतलब जबरदस्त ही अच्छा फिर अस घर लेई गे फिर उसी असें पाया ठीक ऐ पाया सानूं पूरी कांफटेबल फील होएआ नेही सोह्नी कुर्ती जबरदस्त फ्ही असें उसी कम से कम बी चार पंज साल चलाई होनी ओह् कुर्ती में डेली बन्दा बाह्र रौंह्दा फ्ही डेली लान होंदी अप ऐंड डाउन करना होंदा बंदै मतलब कि पाई कुर्ती ना नुआढ़ा रंग निकलेआ धोती बी किन्ने बारी नां ओह् फट्टी मतलब चार पंज साल चली मैंह्गी चीज़ धमाल दी चीज़ ऐ सोह्नी ही मतलब कि बड़ा गै स्हेई हा ओह् चीज़ां

में लोकें फ्ही लोकें में पाई ओह् फ्ही अ'ऊं अपने दफ्तर जंदी ही पाइयै फ्ही ओह् दफ्तर आह्ले पुच्छन लग्गे लोग कि तुहें कुर्ती कुत्थुआं लैती किन्ने दी लैती इन्नी सोह्नी कुर्ती कियां थ्होई तुसें गी में एह् गल्ल पूरी सनाई दकाने पर गेई बड़ियां चीज़ां दिक्खियां सारें चीज़ां तड़फोली तड़फोली किश पसंद नी आया फ्ही उ'नें इक पीस कड्ढेआ इक कुर्ती दा एह् मिगी दिखदे गा पसंद आई उं'दे हत्था लैती ते मि इ'यां दिखदे गै पसंद आई गेई कि किन्नी सोह्नी कुर्ती ऐ एह् ते में दकानदारै गी आक्खेआ ते बाकी चीज़ां तुस पिच्छै करो ते एह् कुर्ती में लैनी इ'यै कुर्ती लेइयै अ'ऊं घरै आई ते पाई इन्नी कंफटेवल लग्गै इ'यां आहा अराम थ्होई गेआ मिगी ब पक्खे बी लाने गी जरूरत नी पेई मिगी सिद्धा बगैर पक्खै इ'न्नी ठंड देऐ दी उ'नें दे उ'नें आक्खेआ ठीक ऐ अस बी उस दकानै पर जाह्गे अस बी लैगे ओह् आह्ली कुर्तियां भाई में आक्खेआ महां इक्कै पीस रेह्दा हा ते हून एह् मेरे कोल गै रेह्दी ऐ दकानै पर तुसें थ्होनी नी ऐ आक्खै दे ठीक ऐ ठीक ऐ दिक्खेआ जाह्ग केह् पता ओह् आह्ली थ्होई जा फिलहाल नेही सोह्नी कुर्ती ही